ہلو ہلو میم ہاں آپ فوٹو اسٹیٹ کے دکان سے بول رہے ہیں بول رہے ہے کیا مجھے دو سو پیج کا فوٹو اسٹیٹ کرنا ہے تو آپ کر دیجیے گا تو کتنا پیسہ لیجیے گا اچھا اور ہاں اور مجھے مطلب اور بھی چیز کا فوٹو اسٹیٹ کرنا ہے تو کتنا اور لیجیے گا اچھا تو اور کم کر دیجیے تھورا سا اور میں آ رہی ہوں آپ کے دکان میں کیوںکہ جو ہم لوگ اسٹوڈنٹ وغیرہ ہے نا اسی وجہ ہم لوگ کالج آئے ہیں اسی وجہ سے اس کے بغل میں فوٹو اسٹیٹ کی دکان تو کر لیتے ہیں تھوڑا کم کر دیجیے آپ تھورا کم کریے نا تو آپ کے دکان پہ آ رہے ہیں فوٹو اسٹیٹ کرنے کے لیے فوٹو اسٹیٹ کرانے کے لیے اگر آپ نہیں ہم سوچے کہ آپ کر دیتے تو پھر آ جاتے لے کے اچھا یا پھر دکان آپ کے دکان کتنا بجے کھلتا اور بند ہونے کا سمے اچھا اچھا تو پھر آپ کی دکان کا نام کیا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے صبح مارننگ میں آئیں گے آپ کی دکان پر پر کھلا رہے گا نا صبح تو ٹھیک ٹھیک ہم آ رہے ہیں میرا دو سو دو سو فوٹو کاپی کراؤں گا آپ کے دکان سے ٹھیک